नमस्ते दीदी हाँ कौन सा फूल लेंगी अरे बहुत फूल है गुड़हल है गुलाब है गेंदा है नीलकंठ फूल है गजला है सब जौन जौन फूल आपको चाहिए सब मिलेगा आईए आपको कितना तक चाहिएगा हाँ सब फूल है हाँ सब है

हाँ वह भी है

हाँ हो जाएगा आप आईए हर प्रकार का फूल है हमारे यहाँ

और हाँ हाँ गुलाब अड़हुल गेंदा नीलकंठ और कई प्रकार का फूल जो जो आपको चाहिए हमारे यहाँ सब है शादी विवाह का सब सब चीज़ मिलेगा हाँ हाँ सब है

ठीक है हाँ आईए हम आपको देंगे हाँ हमारे यहाँ सब फूल का प्रकार का है

नहीं हम देंगे और डिस्काउंट भी आपको करेंगे

नहीं हम सब देंगे सब कुछ

व्हाइट व्हाइट फूल भी गुलाब का है हमारे यहाँ लाल गजला है पीला भी है गजला सब आपको जो जो फूल चाहिए आपको इसमें लगना हमारे यहाँ सब प्रकार का फूल है

कब आए कब आएँगी अरे हम डिस्काउंट करेंगे अपने कस्टमर को हम डिस्काउंट करेंगे सब लेकर जाते